हा असांजे शहर जूनागढ़ में कला जे सामान जूं घणियूं वस्तू मिलंदियूं आहिनि ऐं हुन दुकानु जो नालो आहे वैभव कला में मूंखे मेहंदी कढण ॾाढी वणंदी आहे मेहंदी कढण लाइ मूंखे घणी तयारी करिणी पई हुई मेहंदी मां ॿियनि जे हथनि में कढी करे आवाक बि पंहिंजी कमाइ सघंदी आहियां ॿियो त मूंखे कला में चित्र कढण बि ॾाढा वणंदा आहिनि चित्र में मां रंगोली बि कढंदी आहियां रंगोली असां ॾियारीअ में कढंदा आहियूं ॾियारीअ जा चारि ॾींहं पाण रंगोलीअ में अलॻि अलॻि प्रकार जो डिजाइनियूं करे तथा